ई पूरा ब्रह्माण्ड सूर्य चन्द्रमा नक्षत्र ग्रह आओर पृथ्वीसँ एक साथ जे छै से कनेक्टेड यऽ जुड़ल यऽ सब एक दोसरसँ सब चीज एक दोसरकेँ आकर्षित करैत अछि सब जे छै से हमरा सबके पञ्चाङ्ग जे छै से बिलकुल इएहपर आधारित यऽ एकरे गतिपर जे छै से सब किछु निर्भर छै तऽ जेना कि शरीरमे एतेक प्रकारके अङ्ग छै आँखि नाक कान मुँह पयर आँगुर त्वचा जतेक भी छै यदि एहिमे सँ कतहु भी एक जरा सा भी कष्ट चोट या घाव भए जाइत छै तऽ पूरा शरीर तकलीफ भए जाइत छै पूरा शरीरमे जे छै से ओएहपर ध्यान रहैत छै तहिना ब्रह्माण्डमे यदि कोनो भी प्रकारके यदि ई जतेक भी चीज बतेलहुँ यदि एहिमे सँ कतहु भी उत्पात मचै छै तऽ ओ पूरा ब्रहमाण्डमे एकर प्रभाव पड़ि जाइत छै तऽ ताहि खातिर हमरा सबके इएह सीख मिलै